जी अहाँ शम्भु नाथजी बजैत छी जी हम जी जी हम कार ड्रा कारसँ आएल छी जी अहाँकेँ नेपालके बॉर्डरके पास तऽ बॉर्डरके पास अहाँसँ पूछऽ ई चाहेैत छी कि नेपालके अन्दर हम अगर आबि जाएब तऽ हमरा कोनो प्रकारके दिक्कत की की सामना करऽला हाएत से बता दिअऽ कनि हमरा अच्छे हुँ तऽ जगह ओ सभ बात